پندرہ اگست انیس سو سینتالیس عیسوی کو ہمارا دیس یعنی بھارت آزاد ہوا تھا پہلے اس دیش پہ مغل سمراجوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کیا پھر اس کے بعد انگریز اس ملک پہ اپنا حکومت جتائی اور ان لوگوں کی نیتی یہ تھی کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو وہ لوگ بھارت کے ناگرک کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور پھر اس پہ اپنا حکومت کیا کرتے تھے انگریزوں نے ہندوستان کے ناگرکوں کو بہت ستایا اور بہت تکلیفیں دی انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے میں بہت سے مہان نیتاؤں نے اپنا یوگدان دیا جیسے کہ مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس چندر شیکھر آزاد بھی اور یوویر کور سنگھ اور بہت سے نیتاؤں نے یوگدان دیا چاہے وہ جان سے ہو یا اپنے مال سے اور پوری سنگھرش کرنے کے بعد اس بھارت کو پندرہ اگست انیس سو سینتالیس عیسوی کو آزادی ملی جسے ہم اور آپ بہت ہی ہرش اورالاس کے ساتھ پندرہ پندرہ اگست کے نام سے جانتے ہیں اس دن سارے لوگ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا دیس اسی پندرہ اگست کے دن آزاد ہوا تھا اور ان مہان نیتاؤں نے اپنی بلیدان دے کر اس دیس کو آزاد دلائی بھارت کا اتہاس بہت ہی پرانا ہے بھارت ایک ایسا دیس تھا جنہیں پہلے سونے کے چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن انگریزوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا تھا جتنے بھی بھارت میں دھن تھے سمپتیاں تھیں اسے انگلینڈ لے لے جایا کرتے تھے اور یہاں کی چیزیں انگلینڈ میں جا کر بہت سی قیمتی دام میں بیچا کرتے تھے اور یہاں کی کسانوں کو ان کی کھیتوں میں فصلیں اگانے نہیں دیا کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ تم اپنے کھیتوں میں کپاس کی کھیتیاں کرو کپاس اگانے سے یہ ہوتا تھا کہ یدی یدی وہ اپنے کھیتوں میں کپاس اگاتے تھے تو سو سال تک ان کی کھیتوں میں کوئی اپس نہیں ہوا کرتا تھا اور اس کی اس کا پرینام یہ ہوا کرتا تھا کہ کسان کو بھوکا رہنا پڑتا تھا یہاں تک کہ بہت سے کسان اس پریشانی میں پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو آتم ہتیا کر لیا کرتے تھے اور انہی سب کو ہٹانے کے لیے بہت سے لیٹروں نے نیتاؤں نے اپنا سمرتھن دیا اپنا یوگدان دیا اور ہندوستان کو ایک آزاد ملک بنایا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے ان مہان نیتاؤں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہندوستان میرا مہان تھا مہان ہے اور مہان رہے گا